दिक्खो जी नच्चने आस्तै ते कोई मौका छड्डने नेईं अस कोई ब्याह् कार्ज होए कोई कुसै दे घर किश बी फंक्शन होए जित्थै बी मौका मिलै अस कोशिश इ'यै करने आं बस अपना थोह्ड़ा जेह्ड़ा मन दी भडास ऐ नच्चने दी ओह् कड्ढी लैह्चे ते पंजाबी होए डोगरी होए हिन्दी होए जां बालीवुड होए कोई बी तरह दा डांस होए ते अस मौका नेईं छड्डना चांह्दे हां अज्ज दे टाइम बिच हून ऐसा ऐ कि जेल्लै अपनी घर घ्रैस्ती संभालनी होए ते नेईं इन्ना टाइम मिलदा के अस अपना शोक पूरा करचै जी करचै पर ब्याह् बगैरा होन मुन्नन होन साढ़े डोगरें बिच कोई न कोई चलदे रौंह्दे दिन तेहार होए ते अस अपना इ'यो कोशिश करने आं कि नच्चिये गाइयै हस्सियै खेढियै अपने अपने शौक पूरे करी लैह्चे ते बस इस तरह् अस नचदे रौह्न्ने आं कन्नै अपने आप गी खुश रक्खने आस्तै अपनी सेह्त ठीक रक्खने आस्तै थोह्ड़ा जेहा म्युजिक लगाइयै ते नच्ची लैन्ने आं जेल्लै थोह्ड़ा टाइम मिले वैसे ते जैदा टाइम मिलदा गै नेईं क्येंकि जेह्ड़ी घ्रैस्त आह्लियां जनानियां न जिनें घर संभालनै उं'दे आस्तै बड़ा मुश्कल ऐ टाइम कड्ढना ते फिर बी अपने आप गी खुश रक्खने आस्तै करी लैन्ने आं और हर इन्सान गी इ'यै कोशिश करनी चाहिदी ऐ हर हर औरत गी हर जनान्नी गी अपने आप गी खुश रक्खे जि'यां बी अपने आप गी खुश रक्खी सकदी ऐ चाहे हस्सियै खेढियै जां नच्चियै जां कोई स्पोर्टस एक्टीविटी करियै किश बी करियै अपने आप गी खुश रक्खना चाहिदा और कोई बी मौका छड्डना नेईं चाहिदा नच्चन दा जियां में नेईं छड्डनी आं कोई मौका बस मिले सेही कोई सत्संग होए कोई नाच गाना होए पार्टी होए कोई फंक्शन होए भगोआन दा किश कार्ज होए अस कोई मौका नेईं छड्डने और नच्ची लैन्ने आं बस इ'यां अपना शौक पूरा करी लैन्ने आं